مجھے بالی وڈ فلمیں بہت پسند ہیں مجھے ہم ساتھ ساتھ مووی بہت پسند ہے کیوں کہ اس میں سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی سیوا کرتے ہیں اور مجھے ہیرو سلمان خان اچھا لگتا ہے اور اس کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے ایسی مووی بہت پسند ہیں جو کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتی ہوں اور میں مووی میرے گھر میں بھی سب کو پسند آئی بہت پسند آئی مجھے یہ مووی اتنی پسند ہے کہ میں نے یہ مووی کافی بار دیکھی ہے اور مجھے مووی یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے جتنا بھی جتنی بھی بار میں نے اس کو دیکھا ہے جتنے بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں اس میں اکیلے کوئی نہیں رہتا جہاں بھی کوئی جاتا ہے سب ساتھ جاتے ہیں کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتا ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں ہنسی خوشی رہتے ہیں بالکل ایک فیملی کی طرح مجھے فیملی کے ساتھ دیکھنے والی مووی بہت پسند ہے